आं बेरायनो थांबाय थानाय जायगानि मुङानो जाबाय भुटान हादरनि नामलां

थांनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनो आं जेब्ला बेयाव दावबायहैयो गासै मिथिंगायारि बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरखौबो सम सम नुयो बेनि थाखाय आङो भुटानाव थांनो मोजां मोनो लोगोसेनो बे हादरनि सुबुंफोर जायखौ जों भुटानिस बुङो बिसोरबो जोबोर हेल्पफुल गोसोनि मानसि बयबो गाज्रि खामानि मावा जुदि जों आंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबाबो बिसोरो गोबां हेल्प खालामो बेनि थाखायनो जोङो आङो बे भुटानाव थांनो मोजां मोनो लोगोसेनो बुहुमनि मोनसेल' हादर जेराव भुटाना कार्बननि गिदिर हादर बयबो बेखौ मोन्थिखायो बेनिखायनो बेनि सुबुंफोरा मिथिंगाखौनो सिबियो आरो मिथिंगा जों मानो होनबा सुबुंमाहारिया मिथिंगाजों दाजानाय बेनि थाखायनो मिथिंगाखौ मोजां मोन्नायनि थाखाय आंबो बे जायगायाव दावबायनो मोजां मोनो ओरैनो बे जायगायाव दावबायनायनि समा जाबाय दा सेप्तेम्ब'र निफ्राय नै डिसेम्ब'र जानुवारि बेफोराव मोजां बे समाव अखा हानायाबो एसे खम जाहैबाय आरो मोनसे गिख्रंथाव सान्नो गोनां खोथाया जाहैबाय बेयाव लेण्दस्लाइद जायो एबा हा गिसिखानाय जायो दैज्लां बोथोराव थांबाथाय अखा हानायजों लोगोसे हा गिसि नाय जानानै अन्थाइफोरा लामायाव गोलैना होनो नागिरो आरो हाग्राया हाग्राया एसे जाम्फावफाव जानायनि थाखाय बेयाव गोबां गिथावना जायो जेराव हाग्रानि जिब जुनार मैदेर मोसाफोरजों गाग्लोबजानो गिनांगौ बेनि थाखायनो मेसें बोथोराव थांनाया मोजांसिन बे जायगायाव